हाँ नमस्ते हाँ हाँ अँगूठी चाहिए सिकड़ी चाहिए पायल बिछुवा चाहिए

नहीं नहीं बीस कैरेट में बनाना चाहती हूँ

नहीं नहीं आदमी के लिए सिकड़ी अँगूठी बनाना चाहती हूँ हाँ हाँ पायल बिछिया बेटी के लिए चाहिए एक अँगूठी भी बेटी के लिए चाहिए

नहीं आप अपनी ही पसन्द से भेज दीजिएगा अपने डिज़ाइन एक हफ़्ते के बाद चाहिए नहीं नकद आकर देंगे

ठीक है ठीक है एक कान का भी चाहिए बेटी के लिए ठीक है ठीक है एक महीना के बाद चाहिए

नहीं तीन तल्ला जो झुमका होता है वही चाहिए नहीं बाइस कैरेट वाला ही

नहीं दुल्हन पायल चाहिए और बिछुवा चाहिए अच्छा से अच्छा बिछुवा चाहिए जो आजकल जो चला है रिन्ग वाला बिछुवा दो जोड़ा